हांवेन मिडीया कंपनीचे वॉशींग मशीन घेतलां फ्रंट लोड हें म्हाका बरें सवाय पडलें लाँच प्रायज आसली तेची आनी डिस्कांवट चालु आसलो पंदरा हजारान म्हाका मेळ्ळे फ्रंट लोड ते बी सात किलो हरशीं फ्रंट लोड आनी सात किलो मशीनां म्हारग आसता पूण म्हाका ते डिस्कावंट रेटीन मेळ्ळे पंदरां हजारान म्हूण हांवेन घेतले आनी ते खरेंच बेस्ट आसा मशीन कपडे भितुन बरें साफ जाता धवें कपडें सुद्दां एकदम ब्रायट जाता तेका उदक सुद्दां कमी लागतां तें तेका वॉलटेज कमी आसल्यार सुद्दां ते चलतां कित्याक आमचें दुसरें मशीन आसा तें वॉलटेज कमी जातकूच चलना बंद पडटा हेका तशें कांय ना आनी हेका मेन्युअल आसा सगळें ओपरेशन नॉब आसा आनी स्क्रिन ना टचस्क्रिन बी तसलें हाय फाय कांय ना म्हणुन बरें मेन्युअली बरें टच स्क्रिन बी आसतात ती पिड्यार जातकूच तेका म्हारग पडटा आनी मेनटेन्ससूय खुब आसता आनी हेका वेगळे वेगळे मोड आसा सगले जे हाय फाय मशीनानी आसता ते सगळें मोड हेतुन आसात आनी गरम उदक सुद्दां जाता भितुन णव्वद डिग्री मेरेन गरम उदकाचो ओपशन आसा तेजी बिल्ड कोलिटी बेस्ट आसा मटेरियल बरे यूज केलां कंपनिन सवाय भितर मशीन दिवन सुद्दां खंयच बिल्ड कोलिटीन कोंप्रोमायज बी कांय करुंक नासलें सगळें बेस्ट आसा आनी मशीन म्हाका खूब आवडटा